हैलो छा मां साईं टूल्स ऐं ट्रेवल्स वारनि सां ॻाल्हायां थी जय झूलेलाल मां सावी थी ॻाल्हायां जेकर असां तव्हां खां हर दफ़े कैब बुक कराईंदा आहियूं त इन चक्कर बि असांखे सूरत खां माबलेश्वर लाइ हिकु कैब बुक कराइणी आहे त तव्हां असांखे जानकारी ॾेई था सघो की चारि माण्हुनि जे हिसाब सां कहिड़ी कैब सही रहंदी ऐं अगरि असांखे छह माण्हुनि जे हिसाब सां बि कैब खपे जेका मुंहिंजा ॿ भाउर वधदा उनमें त उनजे हिसाब सां बि कहिड़ी कैब सही रहंदी ऐं उनजो तव्हां चार्जिस कहिड़े हिसाब सां लॻाईंदव उनमें टोल नाको गॾु टोल नाके जे प्राइस सां गॾु वठंदव की अलॻि वठंदव पिछली चक्कर तव्हां असांखे हिकु ड्राइवर ॾिनो हुयो हुयव हो थोरो चिक चिक करण वारो हुयो पर प्लीज़ इन चक्कर असांखे तव्हां सई इकफ अ सई अ माण्हू ड्राइवर जेको हुजे अ फ्रेंडली नेचर वारो हुजे छाकणि असां सां गॾु ॿार बि हलण वारा आहिनि नंढा नंढा ॿ त हो उन्हनि सां गॾु किथे बीहणो हुजे कुझु हुजे कमु कार त उहो बीहे ई असां सां को फ्रेंडली नेचर वारा हुजनि